हमरा पासमे एक सुपौल जिला छै सुपौल जिलामे ने एकटा हॉस्पिटल छै हॉस्पिटलमे हॉस्पिटलके आसपास बहुत सारा गाँव छै गाँवके दस बीस हजार लोग आबै छै ओहोमे बहुत ओ डॉक्टरके पास जाहिमे बहुत जादा दिक्कत होइ छै पहिने दू घण्टा तीन घण्टा तक लानि लगबै पड़ै छै तकरा बाद पुर्जी कटबै पड़ै छै ओ पुर्जी कटेलाके बाद जे डॉक्टरके पास जाइ छियै ओ डॉक्टर ने थोड़ा बहुत देख लै छै आओर तकर बाद नहि दखै छै आ हल्का फुल्का देखि कऽ छोड़ि दै छै ओहि कारण बहुत जादा दिक्कत होइ छै आओर एकर परिणाम ई होइ छै कि बहुत आदमीके बहुत आदमी मरि जाइ छै ककरो बच्चा मरि जाइ छै ककरो बूढ़ मरि जाइ छै ओहिसँ बहुत जादा दिक्कत होइ छै एहिके इएह हम कहै छियै जे हरचीजमे सरकार करऽ एहि पर ध्यान दिअ ई डॉक्टर सभपर बहुत जादा ध्यान दऽ कऽ सभकिछु करऽ हम चाहै छियै इएह सरकारसँ हमरा बिनती छै एते कि कृपया हमरा सभपर ध्यान दयके कोशिश करै आओर यही हम चाहै छियै